सिंधी ॿोलीअ जो उपयोग कई कविताउनि उपन्यासनि ऐं घणनि तरहनि जूं कहानियुनि जे रूप में कयो वियो आहे अॼु सिंधी भाषा जो उपयोग कई सरकारी स्कूलनि में बि सिखाइण वारी हिक ॿोलीअ आहे सिंधी स्कूलनि में सिंधी भाषा खे सिखारण ते ॾाढो ज़ोरु ॾिनो वेंदो आहे सिंधी भाषा सिंधी भाषा में कई तरह जूं फ़्लिमूं बि ठहियूं आहिनि सिंधी भाषा में कई कविताऊं ठहियूं आहिनि कई ग़ज़लूं ठहियूं आहिनि सूफ़ी गीत ठहिया आहिनि सिंधी भाषा हिक ॾाढी सुठी ऐं सवली भाषा मञी वेई आहे